आतां मेरेन हांवेन खुबशे प्रोडक्ट्स यूज केल्यात दुसरे दुसरे वेगळे वेगळे कंपनीचे प्रोडक्ट्स हांवेन यूज केल्यात दुसरे दुसरे ब्रँडाचे जशे रोडस्टर मोटा रॅपिडो मास्ट एन हाबर नायकी पुमा आदिदास खूब म्हळ्ळ्या खूब प्रोडक्ट आवडला आनी म्हाका सगळ्याचो बरो प्रोडक्ट आवडलो तो रोडस्टर ब्रँडाचो रोडस्टर हो ब्रँड खूब बऱ्याक येयलो म्हाका जशीं हांवेन तांचीं खुबशीं टिशर्टां घेतल्या टॉप्स घेतल्यात आनी तातुतलीं तीं टिशर्टां सुद्दां खूब ड्युरेबल येयल्यात जशें म्हाजें एक टिशर्ट हांवेन दोन वर्सां फाटी घेतिल्लें तें आजुनय बरें आसा डेली युजाक सुद्दां घालून आनी तेजो कलर सुद्दां रोखडो असो फेड जालो ना आनी ड्युरेबलूय येता जशें तातून गर्मी बीन चड मारना आनी चड चड तें टिशर्ट अशें पातळ बी जायना तेजी कॉलेटी बी पाड जायना तशेंच रोडस्टर खूब म्हळ्ळ्या खूब बरो प्रोडक्ट आनी तातुंतल्यान म्हाका ते प्रोडक्टान म्हाका खूब म्हळ्ळ्या खूब्ब कम्फर्टेबल फील केलां ते कपड्यान तशेंच ताजो कलर बीन चड बेगीन फेड जायना तशेंच तें टिशर्ट ड्युरेबल बी येता लायक फॉर्मल वॅरूय तूं घालपा शकता इन्फॉर्मल वॅरूय बीन तूं घालपाक शकता कॉलेज वॅर घालपाक शकता बाजरान वोसपाक जाय जाल्यार सुद्दां घालपाक शकता तांचे ते मटिरीयल बरो सॉफ्ट आसता दाट आसता आनी बरो ड्युरेबल बीन आसता आनी तेजो कलर सुद्दां चड वसना आनी चड म्हळ्ळ्या खूब बरो म्हळ्ळ्या खूब बरो प्रोडक्ट तो